अच्छा हून जेह्ड़ा सोआल ऐ ओह् ऐ की ऐजूकेशन सिस्टम जेह्ड़ा जम्मू दा ऐ उस्सी कि'यां असें एड्रेस करना ऐ खासकर जेह्ड़े डिसएडवेंटेज़ कम्युनिटी ऐ ते सब तू पैह्लें सानूं एह् पता होना चाहिदा कि जेह्ड़ी डिसएडवेंटेज़ कम्युनिटी ऐं उं'दे च केह्ड़े केह्ड़े लोक इं'दे च आंदे केह्ड़े केह्ड़े बच्चे इं'दे च आंदे ऐ ते सब तू पैह्लें अस में तुसेंगी एह् दस्सनी कि ऐजूकेशन दे फील्ड च जिसलै बी अस गल्ल करने आं अस गल्ल करने आं मेन स्ट्रीम इंक्लूसिव ऐजूकेशन ते एक्सकलुसिव ऐजूकेशन इंक्लुसिव बच्चे ते एक्सकलुसिव बच्चे अस एह्दे च दिक्खने कि जेह्ड़े इंकलुसिव बच्चे आई जंदे ना जेह्ड़े की नॉर्मल बच्चे आई गे दूसरे च आई गे कि एक्सकलुसिव च एह्दे च अस बच्चे लेआनै जेह्ड़े की जि'नेंगी स्पेशल प्रॉब्लम जि'नेंगी अस स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल ऐजूकेशन चाहिदी इ'नेंगी एह्दे बिच्च उ'नेंगी अस ट्रीटमेंट देइयै बीकॉज उं'दी जेह्ड़ी नीड ऐ ऐजूकेशन दियां ओह् आंदियां स्पेशल ओह् बक्ख ऐ बाकियें कोला ओह् नॉर्मल बच्चे कोला बक्खरे आई गे पैह्ली अस ओह् कैटेगरी रक्खचै की जि'नेंगी असें ऐजूकेशन देइयै अग्गें प्रमोट करना ऐ दूसरी कैटेगरी च जेह्ड़ी साढ़ी रिजर्व कैटेगरी आंदी ऐ जिंदे च अस आक्खने ऐ की शेड्यूल कॉस्ट होई गे शेड्यूल ट्राईव होई गे बैकवर्ड एरिया दे लोक होई गे दैन्न ओह्दे बाद ओह् वीकर कम्युनिटी होई हां वीकर जेंडर दी बी अस गल्ल करगे वीकर जेंडर दी वीकर जेंडर की जिंदा कि वीकर जेंडर ऐ उं'दे च अस गल्ल करने आं गर्ल दियां कुड़ियें जेह्ड़ियां न कुड़ियें दे किन्ने किन्ने अज्जकल साढ़े संविधान दे अज्जकल साढ़े जेह्ड़े एह्दे ऐ प्रोविज़न जेह्ड़ा ओह् ऐ तिन्न जैंडर दा पैह्ला आइया मेल फीमेल ओह् तीसरा जैंडर आइया थर्ड जैंडर ट्रांसजेंडर जेह्ड़ा उं'दी बी गल्ल अस एह्दे बिच्च करगे ओह् एह्दे बिच जेह्ड़ा साढ़ा अस साढ़ा एह्दे च अस जेह्ड़ा मेन क्वेच्शन ऐ हून अस मुद्दे पर आने आं मुद्दा एह् ऐ की ऐजूकेशन दा सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् कि'यां अस बेनीफिट देचै जेह्ड़े डिसएडवेंटेज कम्युनिटी ऐ ते ओह्दे आस्तै अस सब तू पैह्लें गल्ल करचै राइट टू ऐजूकेशन ऐ जेह्ड़ा कि ऐल्ले जेह्ड़ा साढ़े जम्मू च इम्पलीमेंट ऐन्नी होए दा ऐ राइट टू ऐजूकेशन ओह्दे फ्री टू ऐजूकेशन दी गल्ल करगे युनिवर्सल ऐजूकेशन दी गल्ल करगे अस गल्ल करगे इक्क ऐसी ऐजूकेशनल सिस्टम दी जेह्ड़ा अस बच्चें गी दिन्ने विद आऊट विद आऊट ऐन्नी डिसक्वालिटी हम उनको अस उं'दे कन्नै कुसै बी तरह दा कोई बी भेदभाव नेईं रक्खने होन्ने फ्ही फ्री ऐजूकेशन देनी सारें गी ते सारे जेह्ड़े बच्चे ऐ उ'नेंगी फ्री ऐजूकेशन दा प्रोविज़न रक्खना ऐ दैन्न उं'दे कन्नै जेल्लै स्कूलें च उं'दे कन्नै स्कूलें च उं'दी जेह्ड़ी क्लॉसें च उं'दे कन्नै कोई बी डिसक्रिमीनेशन नेईं करग की एह् फलानी जाति दा ऐ एह् फलानी जाति दा ऐ एह् कुड़ी ऐ जां एह् मुड़ा ऐ जां एह् कोई ट्रांसजेंडर ऐ इवन की अस कोई बी एह्दे च मेनशन नेईं करने आं होर ओह्दे बाद जेह्ड़े कमजोर बच्चे ऐ जां जेह्ड़े रिजर्व कैटेगरी दे बच्चे ऐ उ'नेंगी अस स्कूल च कोटा देगे ऐजूकेशन सिस्टम च अस उ'नेंगी गी इक्क कोटा प्रोवाइड कीता जंदा ऐ ते ओह्दे बाद ओह् इक्क प्रोविज़न होर ऐ ओह् प्रोविज़न ऐ की जेह्ड़ा इक्क छोटा बच्चा ऐ निक्का बच्चा ऐ जेह्ड़ा ओह्दे घरै दे इक्क किलोमीटर दे दायरे च इक्क किलोमीटर दे रेडियस च बच्चे दे इक्क किलोमीटर दे रेडियस दे बिच्च इक प्राईमरी स्कूल होना चाहिदा ताकी जेह्ड़ा निक्का बच्चा ऐ उस्सी स्कूल आस्तै दूर कुदै नेईं जाना प'वै उसी पढ़ने लिखने आस्तै दूर निं जाना प'वै ओह्दे आस्तै ओह्दी जेह्ड़ी पौंह्च ऐ इक्क दायरा ऐ ओह् इक्क किलोमीटर दे दायरे च इक्क जेह्ड़ा स्कूल ओह् उसगी मिलग जित्थें ओह् अपनी ऐजूकेशन लेई सक्कग नेईं ओह्दे बाद ओह् जेह्ड़े बच्चे ऐ ना बच्चें गी जेह्ड़ी मिड डे मील दी फैस्लिटी ऐ दपैह्री दा भोजन जेह्ड़ा ऐ दपैह्रीं दी रुट्टी जेह्ड़ी उ'नेंगी स्कूल मिलदी ओह् फ्री आफ कास्ट आंदी फ्ही ओह्दे बाद बच्चें गी फ्री कताबां गोरमैंट स्कूलें च फ्री कताबां ऐ गौरमैंट स्कूल च फ्री युनिफार्म ऐ वर्दियां फ्री होर बच्चें गी स्कॉलरशिप जेह्ड़ी ऐ ओह् दित्ते जंदे ताकि जिं'दी घर दी कंडीशन अच्छी ठीक निं ऐ ओह् ओह् पेरेंट अपने बच्चें गी भाएं कुसै लालचै पिच्छें भाएं वर्दियें पिच्छें भाएं कताबें पिच्छें भाएं रोटी पिच्छें जां भाएं जेह्ड़ा बजीफा मिलदा ओह्दे पिच्छें भाएं स्कूल भेजन लेकिन ओह् पेरेंट मोटिवेट होऐ अपने बच्चें गी एटलिस्ट अपने बच्चें गी स्कूल भेजने आस्तै बच्चे स्कूल आह्ग सब तू पैह्लें गल्ल केह् ऐ बच्चें गी स्कूल लेई आह्नना बच्चें गी स्कूल लेई आह्नना सब तू बड्डी गल्ल ऐ बच्चा स्कूल आह्ग ते बच्चा पढ़ग ना बच्चे घर आह्ले पेरेंट्स बच्चे गी स्कूल भेजग ओह्दे बाद गै सारी क्हानी साढ़ी चलग ओह्दे बाद गै साढ़ा अस पूरा ऐजूकेशन सिस्टम जेह्ड़ा बच्चे दे उप्पर गै डिपैंड ऐ स्कूल खोह्ल्ली लैगे टीचर बड़े लायक टीचर रक्खी लैगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऐ बड़ा बड़ा इंफास्ट्रक्चर अग्गें लेकिन उत्थें बच्चे निं होग इसलिए करियै एह् जेह् प्रोविज़न देने जेह्ड़े अस फ्री ऐजूकेशन होई होर बाकी स्कॉलरशिप होइया मिड डे मील होइया फ्री युनिफार्म होई गी फ्री बुक्स होइयां जां अस बच्चें दे अग्गें रोल मॉडल बनाइयै रक्खने एह्दे कन्नै केह् होग की बच्चे जेह्ड़े ना ओह् आपूं अपनी ऐजूकेशन लेई स्कूल आह्ग दौड़ियै आह्ग मां प्योऽ बी स्कूल बच्चे गी स्कूल भेजग तो ओह् जिसलै बच्चा स्कूल आह्ग ते ओह्दी पढ़ाई चलग मां प्योऽ बी भामें लालचै पिच्छें भेजन ते बाद च उ'नेंगी समझ आना कि बच्चें आस्तै पढ़ाई किन्नी जरूरी ऐ इसलिए जेह्ड़ी गौरमेंट ऐ ओह् केह् करदी ऐ बच्चें गी पढ़ाने पिच्छें ऐजुकेशन सिस्टम गी ठीक करने दे पिच्छें बक्खरे बक्खरे तरहां तरहां दे प्रोविज़न जेह्ड़े ऐ ओह् स्टार्ट करदे ऐ धन्नबाद